ओइ दानि दानि जुगावथ' आरो फरायनाय मानायफ्राथ' गोदोथ' फरायनो मोनखायामोन नालाय हिनजावफ्राथ' दायो बिजियावनो थानांगौ जायो खामानि दामानि थाखाय गोदो हिनजावफोरखौबो फोरोंनो थानखामोन बिमा बिफाया हौवासाफोरखौल' फोरोंखायोमोनबा दायो बिजि आरो हिनजावफ्रा खामानि दामानियावनो संनाय खावनाय बोजों बोजों थांनांनाय मानाय इयावनो बिजि जायो सम मोनसे मोनाबोलायनाय जायो अबावबा मिटिं अबावबा मा थांनायावनो फैनायावनो मोनाफैलायनाय जायो जोबा दायो खामानियानो ग्रुप दानायनिफ्राय खामानि दामानिबो जोबा बाहेरावबो जोबा न'आवबोथ' न'आव संनाय खावनायानो बिजि दाउ अमानो आदार होनाय संनाय खावनाय खामानियानो जेब्लाबो बिजि जाखायो हिनजावफ्रा खामानियानो जोबनो रोङि बायदि जायो आरो जेरावबो खामानिल' साख्रि मावनायफ्रा माबायदि सलियोथाय जोंथ' बेखौ बुंनो रोंला जेनेबा न'आवनो माथो जोंनिया हालुवा फोरना खामानियानो जोबा साख्रि मावनायफ्राबो बिदिनो जायोखोमा बिसोरबो सारिथा बाजायावसो अफिसफ्रा बन्द' जायो नालाय अफिसाव मावनानैबो न'आव मावफैनांगौ जायो बिसोरबो जानाय लोंनायनि थाखाय खामानियानो जोबनो रोङा